हैलो नमस्ते में हां बेशाली राजपूत और मेरे आस पास दे जो बंदे ना में उंदे नां सनान्नी आं तुसेंगी पैह्ला आई गेआ मंजू देवी और चैचंलो देवी संदेश देवी पूजा देबी शनिलो देवी बहुत सारे नां न जिन्ने बी कोई बोल्ली सकदा थैंक यू धन्नवाद